اترپردیش کی روایتی فرور اور دستکاریاں بہت سی ہے اس پر بہت طریقوں سے اویل کیا جاتا ہے اور ایک رسل سے دوسرے رسل تک پہنچتے ہیں جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہاتھو سے بنائی جاتی ہے جیسے ہاتھو سے کی جاتی ہے جیسے بیڈ بنانا الماری بنانا صوفہ بنانا گیٹ یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہاتھو سے بنائی جاتی ہے لکڑی سے بنائی جاتی ہے اور ان پر نقاشی بھی بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے اور جو ہمارے زیورات ہوتے جو زیور ہوتے ہیں ہمارے جیسے ہمارے گلے کا ہار ہو گیا ٹیکا ہو گیا گدے ہو گئے ہاتھ کی انگوٹھی ہو گئی ان سب پر ہاتھ سے نقاشی کی جاتی ہے ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں اور ان پر بہت باریکی سے ڈیزائن بنایا جاتا ہے جس سے بہت ہی زیادہ سندر لگتے ہیں اور گھر میں لگانے والی پیٹی ہو گئی وہ بھی ہاتھ سے بنائی زاتی ہے زیادہ تر بہت سندر سندر لوگ پینٹنگ بناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کمپیوٹر دوارا کی جاتی ہے وہ